میرا نام فریحہ کوثر ہے میں نے بی یو ایم ایس کیا ہے جامعہ ہمدرد سے اس کے بعد میں نے آئی پی جی ٹی کی تیاری کی پھر آل انڈیا کے تھرو میں گورنمنٹ نظامیہ طبیہ کالج کے لیے سلیکٹ ہوئی اور میں ابھی پی جی ہی پر کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی ہوں ابھی میں صرف اپنی پڑھائی ہی جاری کر رہی ہوں